हेलो हेलो हा ऐडी ऐडीन सुपर बज़ार अच्छा ॿुधो असां खे कुझु सेठ किरियाने जो समान खपे त उहो तव्हां वटि अवेलेबल हूंदो न ॾिसो माना ही पंज सत आइटम आहिनि कणिक चावंर वग़ैरह इहो सभु आहिनि कुझु दालियूं आहिनि हा त ॾिसो न लिखो लिखो लिखो पेन पनो खणो लिखो लिखो पेन पनो खणो लिखो लिखो पंज किलो जेको आहे न कणिक जो अटो ऐं ॿ किलो चावंरनि जो अटो ऐं हिकु किलो धोतल दाल जेका आहे न पीली दाल येलो ऐं हिकु किलो साई दाल हिकु किलो बेसण ऐं ॿियो हिकु होल्डे शोल्डे हेडेन शोल्डर जो जेको आहे न मतिलब जेको आहे इहो शैम्पूअ जो दॿो मतिलब जेको ईंदो आहे कंटेनर हा उहो उहो हा हा उहे सेम सेम जेको अॻे मोकलियो अथव बरोबर ऐं प्लस टे टे लक्स टे लक्स जा साबुण ऐं हा उन खां सवाइ हिकु किलो मैदो बि खपे हा ऐं बि॒यो हू जेको आहे न पंजें लीटर जो हिकड़ो जेको आहे न फार्चूनर सनलाईट आईल हा त इहे जेके आहिनि न ॾियारे कॾहिं मोकिलींदव न मां मतिलब में पंज सौ ॿ में हले हले बिल बि ठाहे मोकिलियो त जेका बि पेमेंट आहे त मां कैश तव्हां जे माण्हूअ खे ॾई छॾींदुमि या जी पे करे छॾींदोमांव हा हा हले हले हले हले हले हले ओके सर ओके थैंकयू थैंकयू